वाईफाइ एक तरहके इंटरनेट छै जकरा मोबाइलसँ कनेक्ट कए कऽ अपन इंटरनेट चला सकैत छी आ तरह तरहके फिल्म न्यूज कॉमेडी या जे भी गाना सब भी सुननाइय तऽ ओ सुनि सकैत छी आ कोनो जानकारी लेनाइ यै या पढ़ाइ करनाइ यै उ सब भी कए सकै छी मोबाइलसँ वाइफाइ कनेक्ट करैके लेल वाइफाइके ऑप्शन रहै छै ओकरा चालू करबै तकर बाद कनेक्ट करैके लिये ओकरामे पासवर्ड लागै छै पासवर्ड डालिके कनेक्ट कए देबै तऽ मोबाइल वाइफाइ से कनेक्ट भए जेतै तब मोबाइल मे इंटरनेट नहियो रहतै तऽ वाइफ से कनेक्ट करै के बाद अपन मोबाइलमे इन्टरनेट चलऽ लागै छै